بائک کا کا سفر کرنے میں بہت ہی مزہ آتا ہے اور بائک چلانے میں بہت اچھا لگتا ہے کہیں بھی جاتے ہیں تو ہمارے دوست کہتا ہے آج چلو بائک سے بائک سے جانے میں بہت اچھا لگتا ہے اور بہت من لگتا ہے تو بائک جیسے ہو گیا ہم دربھنگہ جاتے ہیں بائک سے جاتے ہیں تو ہمارے دوست کہتا ہے بہت اچھا لگا بائک سے گھومنے میں اور بائک کا سفر بہت اچھا رہتا ہے دربھنگہ سے جاتے ہیں بائک سے بائک سے گھوم لیتے ہیں ہیں پورے دربھنگہ پھر دربھنگہ سے برول جاتے ہیں برول میں خوب گھومتے ہیں جو کام رہتا ہے وہ کام کر لیتے ہیں پھر بائک سے وہاں سے اپنے گھر چلے جاتے ہیں پھر اپنے گھر آنے کے بعد پھر کوئی کام پڑ جاتا ہے تو ہمارے دوست کہتے ہیں چلو آج پھر بائک سے چلیں بائک چلانے میں بہت اچھا لگتا ہے اور بائک سے سمے بچ جاتا ہے تو اس لیے بائک سے چلیں جہاں بھی چلنا ہے بائک سے چلیں ہم گھومنے کے لیے جیسے ہو گیا ہم کسی بھی گاؤں جاتے ہیں تو ہمارے دوست کہتا ہے بائک سے چلو بائک چلانے میں اچھا لگے گا اور بائک سے بہت جلد ہی پہنچ جاؤ گے اور جیسے ہو گیا کہیں گھومنے کے لیے نکلنا ہو تو ہمارے دوست کہتا ہے آج بائک پھر سے لے جانا ہے بائک کا سواری بہت ہی اچھا لگتا ہے اور جیسے کہیں جانا ہوا پارک ہوا تو پارک میں ہی جاتے ہیں تو ہمارے دوست کہتے ہیں بائک لے لو اور بائک سے چلو بائک سے جانے میں بہت اچھا لگتا ہے اور پارک جلدی ہی پہنچ جائیں گے جیسے اور کہیں ہوا جانے کا جیسے مسجد جانے کا ہوا تو وہاں بھی جانے کے لیے ہمارے دوست لوگ کہتے ہیں یہ بائک لے لو بائک سے چلیں گے اور جلدی پہنچ جائیں گے اور جو کام رہے گا وہ کام بھی کر کو چلے آئیں گے بہت ہی جلدی اور جیسے دربھنگہ جانا ہو گیا تو ہمارے دوست کہتے ہیں جو آج بائک سے چلیں گے بائک چلا کر جائیں گے تو بہت اچھا لگے گا کیونکہ بائک چلانے میں بہت ہی بڑھیا اور اچھا لگتا ہے تو ہمارے دوست اکثر جو ہے بائک کا ہی تعریف کرتا رہتا ہے اور کہتا ہے بائک سے ہی گھومنے میں ہی بہت اچھا لگتا ہے اور بائک چلانے میں بہت مزہ آتا ہے تو پھر کل چلنا ہے دھربھنگہ بائک سے کوئی کام پڑ گیا ہے تو بائک سے دربھنگہ جانے میں بہت ہی اچھا لگتا ہے اور پھر دربھنگہ بائک سے گھوم لیں گے اس کے بعد چلے آئیں گے